पशु चारा खातिर तऽ अनेक प्रकारके छै जइसे जनेर भए गेलै मक्कइ भए गेलै ई सुधा दाना भए गेलै एँ आ मतलब हरा चीज जतेक छै ई नर कट्टी इएह भए गेलै इसभ भए गेलै आ अथि भए गेलै सोयाबीन भए गेलै तऽ प प पशुक धे चारा खातिर लए ओ ओकरा जे छै से सुबह शाम चराय भी सकै छियै अच् रहलै ओकर स्वास्थ्य स्वास्थ्यके जे छै से ओकरा खातिर लए आँटा चाही अथि सोयाबीन पशु आहार इ इसभ जे छै से ओकरा स्वास्थ्य खातिर लए ठीक ठाक रहै छै अच्छा स्वास्थ्य ठीक ठाक जे रहतै हमर पशु केना जाइ रहलै हन की ढङ्गसँ रहै छै ओकरा खयाल तऽ हमरा रखय पड़तै ने आ बाँकी छै आ देख लेबै जे ओकरा की दिक्कत छै मानि कऽ चलहो खाना किए नहि खा रहलै पाजु नहि कए रहलै आ ओकरा कोन चीज उजके दिक्कत छै तुरन्त ओकरा ओ चीज ला कऽ देल जयतै जेना भए गेलै सलफाइफ इसभ भए गेलै एँ आ सुधा दाना होइ गेलै यानि कि बढ़िआँ बढ़िआँ चीज जे छै से ओकरा देल जयतै जकरा कारण छै से ओ मतलब ठीक ठाकसँ रहतै अच्छा ओकरा चारा खातिर लए ओकरा खातिर घास कीनल जाइ छै घास कीन कऽ जेना मक्कइ भए गेलै जनेर भए गेलै आ बाँकी छै सोयाबीन भए गेलै आ ई कि आ मक्कइक मक्कइ हो गेलै आ बाँकी छै ओकर ओकर बाद जे छै से इसभ ओ ओकरा जे छै देल जाइ छै आ इसभ